भोजनक व्यवस्था मने एहन कोन चीज़ अछि जे नारियरके भूसी या नारियर काटल नहि पड़ैया कोन चीजमे नहि पड़ैया खीर बनाबू तऽ खीरमे पड़ैया कट्टूके मसल्ला नारियरोके भूसी पड़ैया चीनी पड़ैया दूधमे औटि कऽ ओहिमे चाउर पड़ैया ओ खीर बनैया आर जेनाकि खजूर भेल पिरुकिया भेल खजूर भेल ओहिमे पड़ैए मसाला पिरुकिया भेल ओहिमे प्रसादमे से पड़ैया नारियर कऽ भूसी चीन्नी आओर इलैची बूकिके बहुत किछु पड़ैया पूआ बनैया पूआमे पड़ैया सब किछु चीनी बनय चीन्नी तऽ पड़िते अछि जहन मीठके सामग्री भेल तऽ ओहिमे त ऽचीनी सबमे चाही पूओमे पड़ैया सब किछु तऽ खीर जाहि चीजके बनाबी सेवई कऽ बनाबी मखानके बनाबी चाउरके बनाबी साबूदानाके बनाबी सबमे तऽ चीनी आओर की नाम छियै ई नारियरक भूसी पड़िते यऽ एकर तऽ बहुत आवश्यक जरूरी यऽ आ ओनाहियो हलुआ बनाबी ओहोमे भेल सेवईके खीर बनाबी ओहोमे भेल जाहिमे मीठ सामग्री जे बनाबी सबमे ओकर जरूरी यऽ बिना ओहिके बनि नहि सकैया ओहिके बिना बनि नहि सकैया तऽ ई तऽ सब जानैया जे नारियरक भूसी पड़ैया